हँ हमर एक भाय आओर बहिन हइ ओ दूनू जे हइ से हमरा से छोट हइ आ ओ दूनू पप्पा मम्मीके बात बहुत मानैत छै हम नहि मानैत छियै ओकरा सबके जे काम अढ़ेलक पप्पा मम्मी ओ सब कऽ लेलक आ हम नहि कयली ओ सब जे हइ खेतमे भी जाकर घरके काम करैत छै हम खेतमे साथमे काम करे चाहैत छी हम एहिसँ ओकरा से भिन्न छी हमरा मन रहैत हइ कि बाहरी काम करी जैसे पैसाके आमदनी आबै आओर खेत पथारीमे काम नहि करी खेत बला काम जे हइ से भीड़ाह होइत छै इहे सोचि करके हम हुनकरा सबसे भिन्न छी आओर अलग छी